जय झूलेलाल ईअं त मूंखे हथु कढ़ाईअ जा चङा पैटन ईंदा आहिनि उन खां पोइ बि मां नओं नओं ॼाणण जी शौक़ीनि आहियां सिलाईअ जी तकनीक बि ॼाणण जी शौक़ीनि आहियां मूंखे जेकॾहिं भविष्य में सिलाईअ जी तकनीक जा नया नया पैटन सिखण जो मौको मिलंदो त मां ज़रूरु सिखंदमि ऐं उनखे वधाए और वधाए अॻियां वधंदमि